دہلی میں تعلیمی نظام اسکولوں میں زیادہ بھیڑ اور کم فنڈنگ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مدد اقدامات کر رہا ہوں یہ اقدامات اسکولوں اور کالجز کی تعداد میں اضافہ کرنے کلاس سائز کو کم کرنے اور اساتذہ کی تربیت ورتی پر توجہ دینے کا گرد گھومتے ہیں میں اہم حکومت عملیوں کا یہاں ذکر کر رہا ہوں نئے اسکولز کی تعمیر دہلی حکومت نے نئے اسکولز کی کا کالج کی تعمیر کا عمل شروع کیا ہے تاکہ تعلیمی اداروں میں زیادہ بھیڑ کو کم کیا جا سکے نئے کالجز کا قیام دہلی یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی اداروں نئے کالجز قائم کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبا کو داخلہ مل سکے اور بھیڑ کا مسائل حل ہو زیادہ کلاس رومز کی تعمیر موجودہ اسکولز میں جیسے مزید کلاس روز بنائے جا رہے ہیں تاکہ طلبا کی تعداد کو بہتر طور پر تقسیم کیا جا سکے شفٹ سسٹم کچھ اسکولز میں شفٹ سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے جس سے ایک ہی دن میں یا مختلف اوقات میں طلبا کی تعلیم کو منظم کیا جا سکے زیادہ اساتذہ کی بھرتی دہلی حکومت نئے اساتذہ کی بھرتی کر رہی ہے تاکہ طلبا کی بڑھتی ہوئی تعداد کو بہتر طور پر سنبھالا جا سکے اساتذہ کی تربیت موجودہ اور نئے اساتذہ تربیت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ وہ جدید تدریس طریقوں سے واقف ہو سکے اور طلبا کی بہتر رہنمائی کر سکے حکومتی فنڈنگ میں اضافہ دہلی حکومت تعلیم کے بجٹ میں اضافہ کر رہی ہے تاکہ اسکولز کو ضروری وسائل فراہم کیے جا سکے پرائیویٹ پبلک پارلیمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے تعلیم اداروں کو اضافی فنڈنگ فراہم کی جا رہی ہے آن لائن کلاسز آن لائن کلاسز ڈیجیٹل تعلیم کے ذریعے طلبہ کو آن لائن کلاسز فراہم کی جا رہی ہے جس کی بھیڑ جس میں بھیڑ کم کرنے کی مدد ملتی ہے ای لرننگ پلیٹ فارم ای لرننگ پلیٹ فارم اور آن لائن وسائل کے ذریعے طلبہ کو معیاری تعلیم فراہم کی جا رہی ہے معیاری تعلیم کی جانچ تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے اسکولز کی کارکردگی کی نگرانی کی جا رہی ہے اور معیار تعلیم کی جانچ کی جا رہی ہے پروجیکٹ بیسٹ لرننگ پروجیکٹ بیسٹ لرننگ اور انٹروگیٹ طریقے متعارف کرائے جا رہے ہیں تاکہ طلبہ کی دلچسپی بڑھ سکے اور بہتر تعلیمی نتائج حاصل کیے جا سکیں ان حکومت عملیوں کی مدد سے دہلی میں تعلیمی نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے اور اسکولوں میں زیادہ بھیڑ کو کم فنڈنگ کے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے اس سے نہ صرف تعلیمی معیار میں بہتری آئے گی بلکہ طلبا کی تعلیم تعلیمی ضروریات بھی بہتر طور پر پوری ہو جائے گی